کھیل ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے جس سے ہمارے بدن کے اندر پھرتی آتی ہے تندرستی آتی ہے اور جو لوگ کھیل نہیں کھیلتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ سست رہتے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ کھیلے جیسے فٹ بال ہو گیا والی بال ہو گیا اس میں کھیلنے میں انسان کے اندر تندرستی آیا کرتی ہے اور لوگ ڈپریشن کا شکار ہونے سے بچتے ہیں اور یہ لوگ جو فٹ بال کھیلتے ہیں بہت سی جسمانی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں جیسے کہ کوئی لوگ بیمار ہیں اگر وہ فٹ بال کھیلتے ہیں یا والی بال کھیلتے ہیں تو لگ بھگ میں اس کا یہ اس کی یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے جیسے والی بال کھیلنا ہے اس سے دوڑ بھاگ اب دوڑنا بھی چاہیے انسان کو صبح صبح دوڑ بھی ایک ریس لگانا چاہیے وہ کھیل کو استعمال کرنا چاہیے اس کو کھیل میں دوڑ لگانا چاہیے پھر کبڈی کھیلنا چاہیے اس سے انسان پھرت رہتا ہے بدن کھلتا ہے ہاتھ کھلتا ہے ہر چیز کھلتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہونے سے انسان بچتا ہے اور فٹ بال جیسے اس میں دوڑنا ہوتا ہے زیادہ دوڑنا ہوتا ہے ہر وقت دوڑنا رہتا ہے